पुस्तकां भायर हांव अनेक मॅगजिन्ज वाचता जशीं पालक निती बालक निती विवेक दिवाळी अंक तशींच अनेक खबरापत्रकांय वाचता तरूण भारत भांगराळें गोंय गोमंतक